अनलाइनआ दा अनलाइन फरायनानै दानि गथ'फ्रा फरायदोंब्लाबो एसे डाउन जाबाय आरो मानो होनना बुंब्ला फरायनाया माने फेस टु फेस जुदि मास्टारजोंहाय फोरोंजानो मोनोब्ला बे साबसिन जायो ओरै जायाखै ओरै जायाखै होननानै फोरोंगिरिया बुंनानै फोरोङो दा अनलाइनजों फथाफथसो बुंहरो दा बिनि थाखायनो दा खय एकजन गथ'आ डाउन जायो आरो दा ओंखायनो आंनि मथे अनलाइनजों फोरोंनाया एसे गोरोन्थि नामाबो सानो आरो आङो बे अनलाइनजों फोरोंनाया दाबसे सात्र जाहैबाय दाबसे फोरोंगिरि जाहैबाय दा बे हिसाबै बबे जिनिसा मा जादों बेखौ जुदि फेस टु फेस गोदोनि जों फरायबोनाय बायदि मोनोब्ला होमब्ला बबे जायाखै बेखौ आसि थुनानैब्लाबो फोरोङोमोन आरो दाथ' बिदि नंला अनलाइनआ दा खय एकजन गथ'आ खेबब्रै खेबबा फोरोंनांगौलगिया दङ दा बेफोरखौथ' बिदि फोरोंला नालाय बावहायनो गथ'फ्रा दा डाउन जाबाय जाबाय दा